लेकिन ई दोकान बला समझै नहि छै समझलक जे नहि हमहीं दुनियाँके होशियार छियै बुधियार छियै अइसन कैला सऽ लोकके अपना एकबार कोइ केकरो साथ गलती करै छै बार बार नहि करै छै ई तऽ लोकके समझमे तऽ ई चीज आबै नहि छै

जे जेकरा बजह से दोकान बला पर गुस्सा आबै ओकरा कुछ नै जेतै बिगड़तै तऽ हमर